तो हम बात करेंगे भारत के सब से लोकप्रिय खेल की जो कि गैंगल गेंद बल्ला जिसे हम क्रिकेट कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत में लोकप्रिय है और ये बहुत ज़्यादा खेला जाता है जैसे ही भारत और पकिस्तान का जो गेंद बल्ले का जो प्रतियोगिताएं चालू होती है तो पूरा देश हमारा अपने अपने टीवीयों के पास में जा कर बैठ जाता है और बड़ी रुचि से देखता है क्योंकि यहाँ के बच्चे बच्चे बुज़ुर्ग युवा सभी को इस इस वाले खेल का बहुत ज़्यादा शौक़ है बहुत ही रुचि से देखते हैं जब तक के मैच पूरा नहीं हो जाता वो देखते रहते हैं चाहे ग्यारह बज रहे हों चाहे बारह बज रहे हों रात के यहाँ तक की सुबह के चार बज रहे हों तब तक नहीं छोड़ते वो खाना तक नहीं खाते जब तक पूरा मैच नहीं हो जाता क्योंकि लोगों में इस गेंद बल्ले के खेल को ले कर बहुत ज़्यादा रुचि से भरी हुई है और हम बात करेंगे हमारे देश के सब से प्रसिद्ध ऐथ्लीट्स कौन से हैं बहुत सारे हैं देश के कोने कोने में भरे हुए हैं जैसे विराट कोहली हुए रैना हुए महेंद्र सिंह धोनी हुए सचिन तेंदुलकर हुए जिन्हे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और हमारे युवराज हुए रोहित शर्मा हुए ये हमारे सब से प्रसिद्ध ऐथ्लीट हैं और भी हैं इत्यादि ये हमारे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ऐथ्लीट हैं जैसे ही हम भारत और पकिस्तान का मैच देखते हैं तो हमारे रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज़ी करने के लिए उतरते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं वो देखते है कि रोहित शर्मा आ गए खेलने के लिए और उन्हे देखते हैं तब तक नहीं आते जब तक वो आउट नहीं हो जाते लेकिन जैसे ही वो आउट होते है तो लोगों के दिल में एक खेद हो जाता है कि उनके सब से लोकप्रिय जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो आउट हो गए जब कि हमारा भारत ऐसे कई लोकप्रिय खेलों से भरा हुआ है उन में से सब से ज़्यादा लोकप्रिय हमारा रहा है गेंद बल्ले का खेल क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं और वो उनको चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर हमारा भारत देश कहीं भी जाए वहाँ पर हमेशा जीत के आता है और ये मान लीजिए अगर कहीं जीतता भी नहीं है तो वहाँ से दिलों को जीत के आता है